समस्तीपुर जिला का रहने वाले हम सब हैं अब समस्तीपुर में सबसे फेमस जगह यूनिवर्सिटी है और ऊनिवर्सिटी में वैज्ञानिक लोग बहुत रहते हैं वहाँ फसलें उपजाए जाते हैं हम लोग भी जाके वहीं सीखते है एक का खेती भी यूनिवर्सिटी में होता है पपीता का भी भूटान इसमें उगा रहा है गेहूँ का खेती भी उसी में हो रहा है हम लोग वहीं जा के सीखते हैं समस्तीपुर जिला के हैं और समस्तीपुर जिला में सबसे अच्छा मंदिर समस्तीपुर में है तो वहाँ बहुत सा आदमी पहुँचते हैं बाहर बाहर का जो मांगते हैं वह वहाँ मिल मिल जाते हैं समस्तीपुर जिला में मैंने अच्छा से अच्छा यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी भी और समस्तीपुर में देवस्थान है तो वहाँ जो भी आदमी आते हैं बहुत सब दूर दूर से भी आते हैं जो भी मांगते हैं ना तो वहाँ मिल जाते हैं